हॅलो हां अनूज उलयता आं सर हांव दिया उलयतलें कासावळें गांवांतल्यान हां तूं पंच मरे आं तुका इतली तरी तकली आसतली न्हू फूल हे निवळ दवरपाचो म्हणो गांव सगल्या गार्बेज आहा मरे आतां खंय रस्त्यार वयता थंय सायडीन प्लास्टिकाची बॅगां उडयल्या मरे कसलें काम चालू हा तें कोण मनीस ना कांय ना बरें निवळ करपाक कसली विकली रे कितली दोन म्हयन्या कशी पडलेलें हा मरे तीं गायी येवन खाता मरे तांची ताळा बी लागून ती मेल्या तुमी तुमी जबाबदारी घेतले आमी आमी सोडटा की तूं पळोवपा येयला तूं फायन बी घाल म्हटल्यार अशें किदें करतलें तूं सामको तूं आतां पंच तुका बेश्टो पंच केला बसोन रावपाक आमी आमी आतां इतली इतले म्हयने भोंवता आमी एकूय मनीस भोंवन मरे तुमचो बरें म्हाका म्हाका प्रूफ जाय तर पोव्या तुमचे कितले मनशां येयले आयिल्ली आसा ती हेच्या पयली किरें म्हणटा कसली गाडी तुजी एकूय गाडी येवना एकूय मनीस येवना काय ना आनी आमी तें बाबा आयकय थंय तूं पंच तूं ऑफिसान पडलेलो आसता प्लेसीन आमी जी लोक जाल्यार आमी लोक बाबडी आमी रस्त्यार वयता वयता येतात किदें वाटेर सगळे गार्बेज वाटेर सगळें गार्बेज पडलेली आसता मागीर तेंत ती ती जबाबदारी तुवेंन घेवप आसता न्हू तुका बेश्टोच वोट करून दवरला होय तेंच फूल प्रोटेस्ट करपाक येता तर तुका काडपाचो बेगीचे बेगीन निवळ जावपा जाय दोन म्हयन्या भितर आं बरें बरें आं बरें बरें पळोवया पळोवया पळोवया पळोवया म्हाजे नांव तुमी सांगलें मरे नोट डावन करपाक कळना तुमी यादी उरना काय कितें तुमकां जाल्यार तेच न्हू तुका तें तुका हेंत म्हणटाल तुमकां तुमी गार्बेज निवळ करपा याद उरना मनशाक नांव किदें याद उरतलो तुमकां

कसली कामां आसता रे बसोन आसता मरे तुमी चाव वोडीत रावता मरे ऑफिसा बसोन तुमी ऑफीस तें हांव हांव येता वयता तुम तुमकां कांय खबर सुद्दां आसना आसतलें आं हां बरें उलया उलया बरें तर